हमारे हम जिस गाँव में रहते हैं उस गाँव के जब हम बचपन में थे तो हमें खुद देखते थे के वे एक महिला दो महिला जो साथ में दो चार महिला के ग्रुप में आती थीं और बच्चो के लिए पोलियों का टिय टीका लगाया करते थे तो हम उस समय समझते थे कि ये ऐसे ही ड्रॉप पिलाते हैं जिससे मतलब पेट में वो जो हम बचपन में समझते थे कि जोक उक होता है वही सब मतलब कि मरता होगा शरीर स्वस्थ रहता होगा ऐसा समझते थे जबकि पोलियों का टीका वो लगाते थे कि बच बचपन में मतलब बच्चा विकलांग किसी प्रकार का ना हो और अब पोलियो का टीका लगाके फिर उसको मतलब दीवाल पर लिख देते थे डेट और फिर अगले वो अपने समयानुसार आ के टीका लगाते थे गाँव में वो वो वो पहले जो हम देखे देखा करते थे बहुत ही अच्छे थे और वो उसका प्रचलन हम देखे थे पोलियों के लिए वो दवाई का दवाई के रूप में ड्रॉप्स का प्रयोग करते थे और उसी उस उसके बाद वो जो होती छोटी अंगुली होती उसमें वो अपने मारकर से अह कलर रंग दिया करते थे उसके अलावा पोलियो के लिए सुई दिया जाता था प कभी कभी प सुई दिया जाता था पोलियो पोलियो ना हो पोलियो से बचें और अनेक प्रकार का मतलब ग पूरे गाँव में इस प्रकार की लोग अप शरीर घर में हुआ करते थे छोटे छोटे बच्चों कोई इस चीज में खुशी मिलती थी जब ड्रॉप्स पीते थे तो बहुत खुशी मिलती थी इसी प्रकार पूरे गाँव में इस प्रकार का काम हुआ करता था और खासकर ये महिला की ही के करते थे ग घर घर जाके पोलियो का टीका लगाने का काम करते थे तो इसके बारे में यही जे ये तक हम बता बताना चाहते हैं कि वो पोलियो के टीका के कारण ही आगे संभव रहा है